हँ खानामे तऽ समय लगैत छै एक घंटा लगैत छै खाना बनाबयमे तऽ दालि भात चोखा बना लैत छियै आ रोटी आओर भुजिया बना लैत छियै ऊपरसँ कनि दालि भातमे एकटा पापड़ो छानि दैत छियै जे हाँय हाँयमे आ रोटिए भुजिया बना लैत छियै कखनहु दालि भात भुजिया बना लैत छियै चोखा बना लैत छियै आ तकर बाद होइत छै तऽ कनि सब्जियो बना लैत छियै सभचीज कऽ लैत छियै खाना पीनामे रोटियो बनि जाइत छै एक घंटामे सभचीज खाना बनि जाइत छै हाँय हाँयमे सभचीज भऽ जाइत छै दालि भात चोखा पापड़ छना जाइत छै रोटी भुजिया बनि जाइत छै तऽ ओहीमे हमरासभके एक घंटा लागि जाइत छै से हमसभ ओहीमे रहैत छी रोटी बनाबयमे आ भुजिया बनाबयमे बनि जाइत छै तऽ दालि भात चोखा आ पापड़ बनबैत छियै तऽ ओहीसभके समयमे तऽ एक घंटा लागि जाइत छै तऽ ओही सभ कऽ कऽ कहियो कोनो सब्जियो बना लैत छियै तऽ सब्जियो बना कऽ अथि करैत छियै तऽ समय लगैत छै सब्जीमे ताहि लेल हमसभ दालि भात चोखा बनबैत छियै सब्जीमे तऽ टाइम लगैत छै भुजबै मसाला देबै सभचीज करबै तखने ने टाइम लगतै सब्जीमे ताहि लेल हम दालि भात चोखा हमसभ तऽ कहियो खाना नहि बनेने छियै ट्रेनिंग नहि कयने छलहुँ हेँ आब ट्रेनिंग करैत छी तऽ उएह दालि भात चोखा बनबैत छी पापड़ छानि दैत छियै रोटी भुजिया बना लैत छियै कऽ लैत छियै तऽ हमसभ तऽ कहियो खाना बनेने नहि छलियै आबसभ ट्रेनिंग लैत छियै तऽ रोटी भुजिया बना लैत छियै दालि भात चोखा बना लैत छियै पापड़ बना लैत छियै तऽ भऽ जाइत छै तऽ उएहसभ कऽ कऽ हमरासभके एक घंटा लागि जाइत छै तऽ उएह करैत करैत एक घंटा लागि जाइत छै दालि भात चोखा पापड़ कनि छानि दैत छियै सब्जी होइत छै तऽ सब्जियो बना दैत छियै सब्जियोमे तऽ टाइम लगैत छै तऽ ओहि लेल अहाँ एहिमे रोटी भुजिया बना कऽ सभके हुनकासभके दऽ दैत छियै भऽ जाइत छै तऽ ओहीमे हमसभ तऽ समयकेँ व्यस्त कऽ लैत छी एक घंटा लागि जाइत छै तऽ ओ दालि भात कहियो चरौरियो छानि दैत छियै तऽ हाँय हाँयमे दालि भात च चरौरियो भऽ